مجھے کھانا پکانے کا بہت شوق ہے اور مجھے کھانا پکانا بہت اچھا آتا ہے اور میں میری سہیلی کے ساتھ بھی کمپٹیشن میں رہتی ہوں گھر میں پکاتی ہوں لیکن بہت لذیذ کھانا پکاتی ہوں بہت جلدی کھانا میں تیار کر لیتی ہوں ہاں لیکن میں اب تک یوٹیوب پہ ابھی تک نہیں ڈالی لیکن میں آنے والے وقت میں ڈال سکتی ہوں اور بہت اچھا حوصلہ ہے مجھے اپنے آپ پر میں ابھی بھی یوٹیوب پر ڈال سکتی ہوں اور مجھے بہت اچھا کھانا پکانا آتا ہے میں آگے چل کر بھی اچھے سے اچھے ویڈیوس ڈال سکتی ہوں